आं गार्देनिंखौ माब्लानिफ्राय खालामा होनोबा आं उन्दैनिफ्राय नो गार्देनिंखौ खालामदों उन्दैनिफ्रायनो जोंहा बाबाखौ आं नुबोदों बाबायाबो जोंना बिफां लाइफांखौ मोजां मोनो मोन बेबो गोबां बिफां लाइफां बिदिनो बायनानै लाबोनानै बा दसरा निफ्राय लाबोनानै बेयो गायफैयोमोन बेखौनो आंङो उन्दैनिफ्रायनो नुयै नुयै नुयै बाबानिफ्रायनो आं सोलोंदों आरो मैगं थाइगं गाइनायखौबो बाबानिफ्राय आं सोलोंबोदों दा आंङो फुल टाइम गार्देनिं खालामनो मोजां मोनो आरो बिफां लाइफां फोरजों थानो मोजां मोनो आं